इश्ट आनी कुटुंबा वांगडा सैमाच्या गोपांत वचपाक आवडटा सैमाच्या गोपांत शारातलें धकाधकिचें जिवन तूं विसरता आनी सैमा बरोबर एकरूप जाता पांचवीकोर शेतां भाटां मदींच व्हांवपी न्हंय हे पळोवन मन तृप्त जाता थंयची ओलसाण थंडसाण मनाक दिलासो दितात फावलें वळार थंड न्हंयच्या उदकांत पांय घालून बसतात आंब्या झाडार चडटा चारां चुन्ना काडून खातात तांबड्या रस्त्यांत चलत रावचें अशें दिसता रानांतल्यान भोवंडी करची दिसता थंयची शुध्द हवा फुफ्फुसांनी घेवन सैमा वांगडा एकरूप जाता हो सैम सांबाळून उरलो जाल्यारूच आमी मनीस जात जिती उरतली हें मनशाक समजपाक खूब कळाव लागलो हो सैम आमचें पालन पोशण करता आनी तो सांबाळप हें मनशाचें कर्तव्य आसा